नमस्ते सर बोलीये सर हाँ सर है मछली कौन सी मछली चाहिए चाइना चाहिये कि भाकोस चाहिये कि ग्रास चाहिये कि रोहू चाहिये कि सिधरी चाहिये ढाई सौ रुपये किलो है सिधरी तो साठ रुपये किलो मिलेगी आपको नहीं यार जिंदी है तो ज्यादे ही क्या दे रहे हैं सही तो दे रहे हैं पेमेंट चलिए पाँच रुपये कम दे दीजिएगा भाकुर नहीं न चाहिये वो चाइना लाइये यार मंगुर बंद हुए हो गया कितने साल तुम्हें पता नहीं है क्या हाँ बंद हो गया सरकार उसे बंद कर दिए मंगुर कहाँ अब कोई पाल रहा जी हाँ तो क्या है मंगुर कहाँ बिक रहा है कवई वो साढ़े आठ सौ रुपये किलो है अरे तो उसका वो कवई वो मछली मछली होती है उसका टेस्ट पाव मीटर में जानोगे कि क्या दे हो हाँ उसका जूसा अच्छा होता है आपको मिल जायेगी दो सौ रुपये किलो चाइनीज नहीं चाइना से बोलते हैं चाइनीज नहीं बहुत तुम गधे हो तीन सौ चार सौ रुपये किलो है वो हाँ नहीं कब चाहिये आपको ये बताओ अच्छा शादी है कि बड्डे पार्टी है कि कोई फ़ंक्शन है चलो ठीक है तो हो जायेगी व्यवस्था जरे जब आप कहेंगे जिस डेट को कहेंगे उस डेट पर हो जायेगा कब चाहिये आपको चलिए जितना चाहिये उतना आपको मिल जायेगा ठीक है कम आपका रेट में कम वैसे ही हो जायेगा उसका टेन्सन मत लीजिएगा आकार ले लीजिएगा ठीक है और ये चलिए ठीक है सर नमस्ते ठीक है ठीक है नमस